तुस पिछलें दिनें च केह्ड़ियें केह्ड़ियें जगह् उप्पर गे न ते उ'नें जगहे्ं च जाइयै तुसें बड़ा सारा जेह्का आक्खेआ मजा लैता होना ते तुस मिगी खास खास जगहे्ं दे बारे च दस्सेओ कि तुस उ'नें जगहे्ं उप्पर गे न ते उ'नें जगहें उप्पर जाई तुसें ई बड़ा शैल लग्गेआ ऐ उत्थै दे कुदरत दे नज़ारे दिक्खियै ते थुहाढ़ा जेह्का दिल बड़ा खुश होएआ ते तुस कोई इक खास जगहे्ं दे बारे च दस्सो कि जित्थै तुस गे न ते ओह् तुसें ई जगह जेह्ड़ी बड़ी सारें कोला जगह् जेह्ड़ी ऐ लग्ग लग्गियै ते थुआढ़ा दिल जि'यां करदा ऐ कि उत्थै तुस बार बार जान जि'यां कि में तुसें ई दस्सां ऐ खास जेह्ड़ी जगह् पिछले दिनें इ'यां इत्थै अस गे न ए माता बैश्णो ते हून असें हल्लें गै पिच्छें नवरात्रे च पिच्छें अस गे उत्थै दर्शन करने ई नरातें च जेल्लै दरबार असें दिक्खेआ असें जेल्लै गे उद्धर माता रानी दे इन्ना जेह्ड़ा सज्जे दा ओह् इन्ने फुल्लें दे हार बगैरा उद्धर जेह्डे़ दे लग्गे दे होर उत्थें बड़ी जात्तरा जेल्लै उस बेल्लै तुस लाई लैओ स्हाब की जेल्लै टिकट बी अगर क म उत्थै लैनी होंदी काऊंटर उप्पर जाना होंदा ते तिन्न तिन्न चार चार घैंटे जेह्ड़े लाईन च ओह् लग्गना पौंदा उसदा बाद जेल्लै उप्पर रातीं जेल्लै अस गे भवन जेल्लै उप्पर पुज्जे दर्शन करने आस्तै तां उद्धर जात्तरा इन्नी इन्नी भीड़ थी जेह्के उत्थै लाकर होंदे जेह्ड़े उत्थै लाकरें असें पाई री जेह्ड़ा अपना समान जेह्ड़ा बैग रक्खने आस्तै ओह् उत्थै ओह् भी वेट करना पौंदा ओह्दा तिन्न तिन्न चार चार घैंटे जेल्लै खड़ोते दे लगी जंदे ते इन्ना रश हा जेह्ड़ा न नवरात्रें च और इक बड़ा ई ओह् जेह्ड़ा एह् कटरा जेह्ड़ा साढ़ा फेमस जेह्ड़ा माता बैश्णो देवी दा टैम्पल जेह्ड़ा ता एह् मंदर जेह्ड़ा साढ़े जम्मू कश्मीर च दिक्खेआ जा ते कि इ'यै जेह्ड़ी फेमस जगह् जित्थै मतलब कटरा जेह्ड़ी साढ़ी माता बैश्णो देवी दी बजह कन्नै जेह्ड़ी मश्हूरी जेह्ड़ी बाह्रा दे लोक औंदे इद्धर ते होर बाह्रै दिक्खेआ जा ते बाह्रलियां जेह्ड़ियां इद्धर साढ़े जेके च पैह्लें जेह्ड़ियां ओह् स्लीपर बगैरा अगर कुदै औंदे न ते ओह् कटरा दे बिच गै रुकदे न बाकी तां स ऐ निं होर कोई जित्थै कोई औंदियां न गड्डियां बगैरा एह्दे एह्दे बारे च अ'ऊं दस्सां तुसें ई तां इक जगह होर जेह्ड़ी अस गे उत्थै उप्पर दूइयै जगह् इस शा इस कशा पिछले गै पैह्लें असें दर्शन करने असें उत्त गे अगस्त पिछले जुलाई च जिसलै असें उत्त गे उप्पर मणिमहेश गे उत्थै गे दर्शन करने ई गे उद्धर बी जेह्ड़ा बड़ी इक नजारा जेह्ड़ा उत्थै मणिमहेश जेह्ड़ा होंदा भोलेनाथ दा जेह्ड़ा उत्थै बड़ा बड्डा इक टैम्पल ऐ बड़ी दुनियां जेह्ड़ी उत्थै चलदी रौंह्दी ऐ होर जात्तरा जेह्ड़ी ओह् गौरमेंट दियां गड्डियां बगैरा पूरियां फ्री गै जगह् जगह् उं'दे लंगर बगैरा जेल्लै लग्गे दे होंदे न होर इक साढ़ा ते इक छोटा मणिमहेश जिसी अस आखचै तो साढ़ा उप्पर कैलाश कुंड जि'यां होई गेआ इद्धर दे लोक बी साढ़े बड़े उद्धर जंदे न इक दिन साढ़े इत्थै डुड्डू जात्तरा रुकदी ऐ दूऐ दिन मतलब दूऐ दिन पद्दरी त्रीयै दिन जेह्ड़े उप्पर दर्शन करियै उस दा बाद बी बापस जेल्लै औंदे न ते तां बी ओह् पद्दरी जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् जात्तर रुकदी ऐ उस उप्पर जेह्ड़े उत्त इन्ना उं'दा नजारा उद्धर कैलाश कुंड दा जेह्ड़ा दिखचै तुस ते इन्ना तलाऽ ऐ जेह्ड़ा ओह् तलाब इन्ना कम से कम बी डेढ़ घैंटा अगर तुस ओह्दे चबक्खे अगर पूजा करदे न परदक्खन दिंदे न डेढ़ घैंटा लग्गदा ऐ बिच ओह्दे इक बड़ा पत्थर तुस अगर उद्धर कुतै गेदे पत्थर पत्थरै उप्पर इक गजा मूर्ती जेह्ड़ी ऐ उत्थै डमरू दा ओह्दा शिव शंकर दा लग्गे दा होर उत्थै इक बड़ा ई सुंदर नजारा इत्थै बर्फ उत्थै कि चौह्बी घैंटें अगर हाफ टाइम